जीअं त स्मार्ट फोन अचण जा केॾा त फ़ाइदा आहिनि फ़ाइदा आहिनि त नुक़सान बि आहिनि पहिरियां त फ़ाइदा एतिरा आहिनि जीअं असांखे हर सहूलियतूं फोन में अची वयूं आहिनि अॻे त ख़त लिखिबा हुआ भाई विझी अचूं वरी हुन जो जवाबु अचे चिठियूं लिखूं वरी उन जो इंतज़ारु कयूं हाणे त असांखे एॾी त सहूलियतूं थी वई आहे एॾी जो बसि वीडियो कॉल में बि ॻाल्हाए सघूं ऐं हिकु ॿिए खे झटि न्यापो बि ॾेई सघूं मोबाइल द्वारा फोन द्वारा वॉट्सअप द्वारा माना फेसबुक उन में सभु ॾिसी सघूं ऐं इंस्टाग्राम बि इएं माना जीअं त ॼणु हर सहूलियतूं अची वञे ॿार घरु वेठे पढ़ाई बि करे सघनि था उन में ॾाढियूं माना सहूलियतूं बि आहिनि ऐं सुख बि आहिनि त दुख बि आहिनि ॿार बि सॼो ॾींहुं ॾिसनि था इएं जॾहिं ॾिसंदा मोबाइल तॾहिं रोटीअ जो गिरह वात जे मुंहं में था विझूं न त त इएं खाइनि बि नथा रोटी ऐं विहनि था चुपु करे त भाई ॿ टे ॿ टे घंटा वेठा आहिनि इन करे ॿारनि खे हे नुक़सानु थो थिए त घणी मोबाइल ॾिसण सां बि ऐं चश्मा बि लॻी था वञनि त ॿार ॿुधनि बि नथा अॼुकल्ह सहूलियतूं बि आहिनि ऐं घरु वेठे असां कुझु बि मोबाइल मां कढी करे ठाहे सघूं था घुराए सघूं था सभिनि खे खाराए मस्तु सुठा लटा कपिड़ा बि मतिलबु ऑलाइन में सभु सहूलियतूं अची वयूं आहिनि घुराए था सघूं पसंदि न अचे त वरी वापसि बि थी थो वञे शर्ट वठि या जींस इअं कुझु बि असां हाणे मोबाइल ते ॾाढियूं सहूलियतूं आहिनि पर ॿार ॾिसनि था उहे मतिलबु छा कयूं ॿार त हाणे हिरी विया न इएं ई ॾिसी ॾिसी करे ऐं इअं कुझु हली चली न था सघनि पढ़ाई बि उन में कनि था चवां थी न सुख बि आहिनि त दुख बि आहिनि मोबाइलनि में पर हाणे